जैसे कुंभ का मेला लगता था हमारे यहाँ और क्या नाम है हम लोग मेला देखने जाते थे तो अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे तो झूला हम लोग को ज़्यादा पसंद आती थी और खिलौना लेते थे खिलौना पसंद आता था खाने में जैसे चाट हुआ हम लोग को ज़्यादा पसंद आती थी और झूला झूलने का बिना झूला झूले हम लोग आते ही नहीं थे तो घूमने में तो बहुत मजा आता था बहुत मजा आता था और आगे जो कुछ होता था देखते देखते शाम हो जाती थी हम लोग को बहुत मजा आता था बचपन में मेला देखने में